हमारे क्षेत्र में प्राइवेट बेंक भी है और सरकारी बेंक भी हैं इसमें लोन लेने के लिए या बीमा के लिए हमें सरकारी बेंक भी अच्छी लगती है और प्राइवेट बैंक भी अच्छी लगती है सरकारी बेंक में हमको ऑनलइन आवेदन करना पड़ता है उद्योग विभाग में जाने के बाद ऑनलइन हम पहले उसके लिए लोन लेने के लिए करते हैं उसके बाद तो फिर वह कागज़ आती है बेंक बेंक बेंक आने के बाद में तब हमको फिर खोजा जाता है तो उसमें जो डॉकाेमेन्ट लगता है उसमें भी उसमें फिर डेकोमेन्ट दिया जाता है तब वह मार्फ़त कोट के मार्फ़त उसका हाफिडिबिट बनाने के बाद और जो भी ज़मीन का कागज़ाद हो या घर का कागज़ाद हो या के वाई सी हो या के सी सी लोन हो उसका फिर हम कागज़ देते हैं तब वह पास होकर के हमको लोन मिलता है और जो भी प्राइवेट बेंक है उसमें अगर हमें लोन लेना है तो उसमें ग्रुपिंग आज कल लोन चलता है जैसे बंधन बेंक है चोला बेंक है डिफूजन बेंक है और एक्सिस बेंक है यह सब सारी बैंक में कि हमको डॉकोमेन्ट दस आदमी का आधार कार्ड वगैरह ही सबकी मीटिंग करने के बाद वह जमा लेता है लड़का लोगों का आता है प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं तब वह पास वह वहाँ जमा होता है उसमें पास होता है पहला अलाउट में लोन लोन तीस या चालीस हज़ार के रूप में देती है उसको बेहतर ढंग से चलाने के बाद अगर सभी हमारे टीम किस बेहतर ढंग से चलाता है और सो समय उसका जो लोन बंध गया है वह सो समय जमा होने के बाद तब फिर पुनः जब समय अवधी समापत होती है तो फिर वह कनवर्ट करता है उससे ज़्यादा लोन में जैसे चालीस का फस्ट बार में हुआ तो सेकेन्ड बार में एक लाख का लोन फिलान्स होती है उसके लिए आपका जो रुपिटेसन बेंक में बना है उसको देखते हुए वहाँ के ब्रांच मनेजर या केसियर या फील्ड अफसर सभी देखते हुए उसको एक लाख का लोन का बात चीत होता है तो फिर एक लाख लोन वह प्रदान करती है फिर उसी ढंग से सौ समय होकर के मैं चलाने का कोशिश करता हूँ या दसों टीम वहाँ चलाती है तो इस प्रकार से एवं प्रकार से चलते चलते तो फिर वह सौ समय अगर चल जाता है तो फिर उससे भी दूसरा दूसरा भी फिर लोन देने के लिए वह तैयार हो जाता है और जहाँ तक मेरी बात है कि बैंक में लोन या बीमा के लिए जो हम आवेदन करते हैं जैसे हमें कोई गाड़ी लेनी है एच डी एफ सी बैंक से या एक्सिस बैंक से उसको हमको रिटर्निंग फाइल भरना पड़ता है तीन साल रिटर्निंग फाइल भरने के बाद अगर रेगुलड़ हम भरते हैं तो उस आधाड़ पर आपको गाड़ी के छत पर जैसे फोड़ विलर हो कोई भी फोड़ विलर हो वह आपको लोन सारा डॉकोमेन्ट लेने के बाद आपको प्रदान देती है और वह आप कितना रुपये उसमें इन्वेश्ट करते हैं और कितना रुपया बचता है उस हिसाब से लोन को डिश्ट्रीब्यूट किया जाता है आप चालीस महीना में रखते हैं कि आप पचास महीना रखते हैं या कि चौबीस मंथली रखते हैं उस हिसाब से उसको कन्वर्ट करके आपको सौ समय महीना में आपका बैंक अकाउन्ट से उसमें आपका आप रुपैया काट लिया जाएगा अगर आप बेंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं है तो आपको उसके लिए आपकी गाड़ी को छीन लेता है या छीन नहीं लेता है मतलब आपको गाड़ी को कहीं पकड़कर के वह घिस कर जमा करता है तब आप फिर रुपैया फइल के द्वारा फइल सहित देते हैं तब आपको गाड़ी फिर पुनः दे दिया जाता है इस तरह लोन एक अच्छी चीज़ है अगर बनिया क्लास के आदमी में जो से आप उसमें कमाने का काम करते हैं उसके लिए लोन ठीक ठाक है न कि लोन खाने के लिए मिलता है यहाँ अभी बहुत सारे आदमी ऐसा हैं जो लोन लेकर के जो गरीब तबका का लोग हो या कोई गृहस्थ हो लेकर के अपना घर में काम कर लेते हैं फिर लोन देने में उसको सक्षम असक्षमता दिखाता है तो उसमें परेशानी होती है अगर जो जो लोन लेकर के अगर बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस अगर अच्छा प्रफुल्लित रहता है उसको लोन देने में कोई कठिनाई नहीं होती है इसमें कहीं भी कोई दिक्कत का सामान नहीं कर करना पड़ता है मेरे हिसाब से प्राइवेट बेंक भी अच्छी है और सरकारी बेंक भी अच्छी है सरकारी बेंक में थोड़ा लोन का इन्ट्रेश्ट ब्याज दर कुछ कम है और प्राइवेट बैंक में कुछ परसेंटेज ज़्यादा ब्याज दर है लोक को सुविधा सरकारी बेंक के बनिस्पत प्राइवेट बेंक में जल्द काम हो जाता है लोग ज़्यादा आकर्षण प्राइवेट बेंक की ओर जाता है तो लोन तो दोनों बेंक देती है दोनों बेंक अच्छी है लोग अपना अपना समझ रखते हैं कौन बेंक से मेरा अच्छा रेपुटेसन बने कौन बेंक से मेरा अच्छा लेन देन हो सरकारी बेंक का जैसे कोई लड़का मार्केट में नहीं होता है कि लोन तसिन तहसीलदारी करने वाला अ प्राइवेट बैंक में जो भी लोन अगर देती है उसका तहसीलदारी लड़का निपुट है वॉलेन्टियर निपुट है वह आपको जो लोन का समय दिया है पन्द्रह दिन या एक महीना या एक सप्ताह उससे समय पर वॉलन्टियर या लड़का उस सौ समय पर आपके दस आदमी का जो टीम बनी है उसके यहाँ पहुँचता है और उसके यहाँ मीटिंग होकर के सारा का पैसा ले जाता है तो लोगों का सुविधा अपना अपना यह होता है